हेलौ सार आं खौरां बिजोंनिफ्राय नोंनाव हरदोंमोन सार ओरैनो नोंनि फरायसालियाव दा बरथ'मान माबायदि सोलिनानै दं नुवाखै ना सार थारमानि नोंसोरनि फरायसालियाव बेखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन जे ओरैनो दाथ' जोंनि एरियायाव गुन गोनां सोलोंथाइ बेफोरनि थाखाय खामानि मावगासिनोखौ जोंबो नुयो दासान्दि बैसोर फरायसाफोरा दावगा आवगायदोंना आवगायाखै बारायाखै गुन गोनां सोलोंथाइ लानो हादोंना हायाखै नोंसोरनि फरायसालियाव बेफोर बायदि दंना गैया नै बेफोरखौ एसे खबर लानो सारनिसिम खौरां बिजोंनिफ्राय खबर लाहरदोंमोन आरो सार ए दे सार होनबा थेंकिउ सै जों जास्ट बेखौनो जों जिखुनु जा मिडियानिफ्राय बेफोरखौ एसे खबर लाहरदोंमोन आरो जों एसे खौरां बिजोंफोराव दिन्थिनो थाखाय फोसावनो थाखाय दे सार थेंकिउ दे